ہندوستان کی اغنی فرنگی وارثت میں کئی قیمتی آرٹ اشیا شامل ہے جو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کچھ افواہیں ہیں کے من مندر کی ہندو کلچر کے حصے میں مثلاََ طفلی میں موضوع میں ضائع کیے جا رہے ہیں اور قیمتی اشیا کی جانچ پڑتال بھی نہیں کی جارہی ہے جیسے ہندو دھرم کی ایک اہم پہچان کے طور پر مندر قدیم ہندو پن کا حصہ ہے کہ ان کی تاریخ اور بڑی اہمیت ہوتی ہے بعض مندر تاریخی اور کلچر وار کا رخسار ہے جن کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے ہندوستان میں قدیم کتابوں کی تصویرات ایک مقصد مواد کے طور پر جانی جاتی ہے ان کی تصاویر اندیشہ پن اور کلچر کی ایک زندگی دینے والی شکل لگی حسن اور محفوظ کرنی چاہیے قدیم زمانے میں ہندوستان میں جواہرات اور زیورات کی خصوصی تقسیمات اور فنی کا تیار کیا جاتا تھا یہ قدرتی مواقع کا فانی کی عکاسی کرتے ہیں اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئیندہ نسلوں تک اس کی قیمت کا پتا چل سکے